हेलो जी कहिए जी ओके जी बिलकुल बताएँ हाँ बताएँ सर साड़ी के अलावा और कुछ शर्ट पैंट टी शर्ट जी मुझे आप एक काम कर सकते हैं आप मुझे प्लीज़ फोटो सेंड कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप मुझे फोटोस के साथ में डिटेल एंड टाइपिंग अगर आप मुझे शेयर कर दें तो मैं देख भी लूँगी और अगर ऑनलाइन ऑर्डर हो जाए तो और वह तो और भी अच्छा हो जाएगा तो बस आप जी और इसके अलावा आप मुझे बता दीजिए अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो रिफंड के लिए एण्ड रिटर्न के लिए क्या रहेगा अच्छा तो कितने टाइम तक के लिए वह पॉलिसी कितने टाइम तक रिफंड हो सकता है ओके तो आप मुझे सारी डिटेल्स भेज दीजिए अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी ओके